सरकारी योजनाओं के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है पर सरकारी जो योजनाएँ हैं सरकार के द्वारा एक तो स्कूली शिक्षा फ्री है प्लस दवाइयों का लोगों को फ्री मिलती है और उसके बाद में लोगों की कॉलेज की शिक्षा है उसमें उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है योजनाओं के बारे में जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना है उसके बारे में मुझे पता है तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको सरकार प्रोवाइड करती हैं उनको खाना पीना और प्लस इन्स्टिटूशनल डिलीवरी फ्री करवाती है बच्चे का जब तक जो भी वैक्सीनेशन होता है सारे टीकाकरण जो हैं वो फ्री होते हैं और सारी बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम अब पता है पर इतनी सारी योजनाओं को हम एक साथ नहीं बता सकते इसी तरीक़े से ये योजना है जननी सुरक्षा योजना के बारे में तो मैंने आपको बता दिया इन मिशन इंद्रधनुष है उसमें पाँच तरीक़े की वैक्सीन लोगों को लगाई जाती है बच्चों को लगाई जाती है उस उन उससे पाँच बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है और इन सारी योजनाओं को फ़ायदा पाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड जन आधार कार्ड इन सबको अपडेट रखना पड़ता है बिको क्योंकि जन आधार और आधार कार्ड से ही लिंक अगर आपका बैंक खाता सारे डाक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे इन ही से लिंक होते हैं